हेलो मुझे यह गाड़ी करनी है और मैं मुझे यह गाड़ी चाहिए अपने शास्त्री कलोनी महीकपुर से महाकाल लोक उज्जैन के लिए करनी है और इसमें हम दस लोग रहेंगें और जो समय रहेगा वह आपको सुबह मुझे हम सबको आठ बजे ले जाना है सुबह और तारीख़ जो है वह बारह तारीख़ है और जो अभी जहाँ आप लेने आओगे वह स्थान है शास्त्री कालोनी हाँ